मां हिक वारी पंजाबी बाग चेटी चंड जे मेले में वयमि हुते मूंखे मोहित लालवानी जो गानो ॿुधियो मां बसि मूंखे त उते एॾो मज़ो अची वियो छा ॿुधायां एॾो सुठो ॻाइण ऐं नचणु साणु माण्हू सभु नचणु लॻी विया हेठि वेठा बि माण्हू नचनि पिया स्टेज ते नचंदा ई आहिनि हेठि वेठा बि माण्हू नचनि पिया मतिलबु उन फंक्शन जो सॼो सेंटर उन्हनि जे मथां ई हो मतिलबु अट्रेक अट्रेक्शन जेको बि मतिलबु उन्हनि जे मथां ई हो मोहित लालवानी उन फंक्शन खे हिकदमि चार चांद लॻाए छॾियईं चार चंडु लॻाए छॾियईं जीअं फंक्शन जी जान ई मोहित लालवानी हुया उन्हनि जो मूंखे इलाही सुठो अनुभव रहियो मूंखे त ईअं दिलि कंदो हो घड़ी घड़ी ॿुधंदी रहां ऐं हाणे मूंखे हिक जे जतिन उदासी खे ॿुधिणो आहे हुननि जा गाना मां ॿुधा आहिनि उन्हनि जा सिंधी भॼन गाना इलाही सुठा हूंदा आहिनि इलाही सुठा जेके मां ॿुधंदी त आहियां लेकिन साम्हूं न ॿुधो आहे कॾहिं साम्हूं मां ॿुधणु चाहियां थी इलाही बढ़िया मतिलबु ॻाईंदा आहिनि इलाही सुठो छोकी मां सिंधी आहियां त मूंखे सिंधी इलाही वणंदा आहिनि सिंधी भॼन सिंधी गाना मां जो त गुरु बि सिंधी आहे